खेल खेलण सां ॿारनि जे दिमाग़ विकसित थिए थो ग्रामीण क्षेत्र में उन्हनि खे उन्हनि खे ॿियनि शहरनि में वञण जे लाइ मौक़ो मिले थो शहर जे चकाचौंद ॾिसण जो मौक़ो मिले थो उन्हनि खे काफ़ी काफ़ी हद तक हुननि खे पैसो मेडल वग़ैरह सभु जीतण खां पोइ हुननि खे काफ़ी सहुलियत ॾे ॾिनी आहे गॉर्मेंट